ऑनलाइन शॉपिङ्गमे हमरा सबके बहुत एहिमे सुविधा होइ छै तेँ समयके बचत होइ छै खुदरा खुदरीके भी होइ छै आओर अदर समय आओर अन्य ओतेक समयमे हमसब आओर कोइ काम करि लै छिए जइसे समान भी मिल जाइ छै हमर आओर दोसर काम भी हो जाइ छै